आमकां भट असो फस्ट किदें जाता भुरगें जाता तेन्ना बारसो करतात बीन तेन्ना आसता आनी मागीर लग्नाक लग्ना कडेन म्हूर्त बीन हें करता तेन्ना भट जाय पडटा आमकां आनी कसलेय कामां असो बट जाय पडटा किदेंय करपाचें जालें आमचें जाता तेन्ना मरता तेन्ना सुद्दां अशें